पंजवीह जनवरी ॿ हज़ार तेरहं पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह ॿ अक्टूबर अरड़ाहं सौ सतेतालीह पंद्रहं जुलाई ॿ हज़ार बारहं सत अगस्त ॿ हज़ार वीह